कि जैसे देखिए मैं जिस डिजाइन को बनाना चाहते हैं तो हम किसी को देख कर किसी और के पास देखते हैं उस डिजाइन का है बिलाउज में कोई डिजाइन है तो उसको देख लेते हैं तो लगता है कि ऐसा अगर हम बना लेंगे तो हम कोशिश करते हैं एक दो कपड़ा पर बना कर अगर हो जाता तो हो जाता नहीं तो हम किसी दीदी से पूछ लेते हैं या उनके पास नमूना रहता है तो उनसे ले लेते हैं कोई टेलर में नमूना रहता है तो वहाँ से ले लेते हैं ऐसे ऑनलाइन तो बहुत है पर ऑनलाइन हम मोबाइल पर भी सर्च करके मँगवा लेते हैं और उससे देख कर हमें यह प्रेरणा मिल पाती है और किसी अथी ब्राण्ड से तो मैं नहीं जुड़ी हुई हूँ कोई ब्राण्ड से मुझे नहीं प्रेरणा मिलती है जहाँ तहाँ ऐसे कोई दीदी से पता कर लिए या मोबाइल पर सर्च किए कहीं दूसरे जगह गए कोई दूसरे डिजाइन देखे तो वहाँ कि जो सिलाई करने वाली दीदी रहती है उस डिजा उस दीदी से हम प्रेरणा ले लेते हैं वह दीदी के पास अगर नमूना है तो हमें बता देते हैं क्या ऐसे ऐसे बनाना है तो हम लोग कोशिश करके कर लेते हैं उसी प्रकार से हम लोग को डिजाइन का मिल जाता है ऐसे तो ऑनलाइन बहुत सारा डिजाइन ऑनलाइन अगर कोई भी डिजाइन खोजना चाहिए चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो मिल जाता है मिल जाता है तो हम यूट्यूब से भी कोशिश करते हैं दो चार कपड़ा इधर उधर खराब होता है वह कटे फटे जो कटे हुए कपड़ा रहते न बचा हुआ कपड़ा उस बचा हुआ कपड़ा को हम लोग बनाते हैं पहले कोशिश करते हैं एक दो बार खराब भी हो गया तो कोइ बात नहीं है बचा हुआ कपड़ा को करते हैं तो खराब भी हो जाए तो कोई बात नहीं है उसके बाद देखते हैं जब अच्छा से डिजाइन मेरा बैठ रहा है बन रहा है तब हम नया कपड़ा पर कोशिश करते हैं तो नया कपड़ा पर जब कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे करते करते हम लोग कोशिश कर लेते एक डिजाइन बनाते हैं फिर दूसरा डिजाइन बना लेते हैं फिर कहीं से देखते हैं यह डिजाइन अच्छा लग रहा तो वह भी हम लोग तैयार कर लेते हैं इसी प्रकार से हम लोग करते हैं कहीं से कोई भी मिला अभी दूसरे जगह गए कभी मार्केट गए तो उधर देखे जो वहाँ अपने गाँव में त ऐसे डिजाइन नहीं देखने को मिलता है मार्केट में हर तरह के लोग मिलते हैं दीदी लोग तो उनके पास अलग अलग डिजाइन देखते हैं देखते हैं तो कोशिश करते हैं हम लोग डिजाइन बनाने की के लिए थोड़ा बहुत हो पाता है तो हमलोग बना लेते हैं और किसी ब्राण्ड उराण्ड से तो हम लोग को प्रेरणा नहीं मिलती है किसी ब्राण्ड से नहीं हम लोग जुड़े भी नहीं हैं